आङो अंगनाबादियाव मावो उन्दैफोर उन्दैफोरखौनो नायो जोङो उन्दै उन्दै सय बोसोरनिफ्राय थिन बोसोरनिफ्राय सय बोसोरसिम उन्दैफोरखौ जों नायो जोङो बे गथ'फोरखौ साखोन सिखोनै दोननांगौ जोङो ओमफ्राय बिसोरनो जोंनि आइ सि दि एस नि बाया जोंनो माइरं हरो जों बेखौ खेस्रि संनानै जाहोयो खेस्रि संनानै जाहोनानै जोङो जाहोनाय समाव साखोन सिखोनै उन्दैफोरखौ साखोन सिखोनै आखाय सुहोनानै जोङो बेखौ जाहोयो आरो जाहोनायनि सिगां जोङो एसे माबा देहा माबा राखां माबानायनि जोङो मेलेम जिबिनि बेसोरखौ एसे फोरोंनाय जायो बेनि उनाव जोङो बे खायद'खौ जाहोनाय जायो जाहोखांनानै जाहोनाय समाव जोङो बिसोरखौ आखाय सुहोयो साखोन सिखोनै आरो बिसोरनि देहाखौ जोङो नायनांगौ आरो देहाया माबायदि जादों मोजां ना गाज्रि जोङो बेफोरखौ नायनांगौ आरो जों बिसोरखौ अजन आरो गोजौ गाहाय जोङो बिसोरखौ नायनांगौ सुनांगौ अजन सुनांगौ बिसिनि बिसोरखौ जोङो साखोन सिखोनै सानफ्रामबो साखोन सिखोनै दोननांगौ सानफ्रामबो जोङो बिसोर खौ जौगानायनि थाखाय मेलेमजिबिनि थाखाय जोङो सानफ्रामबो बिसोरखौ फोरोंनाय जायो अखमबा जाहोनाय लोंहोनाय आरो देहानि थाखायबो बिसोरखौ फोरोंनाय जायो रोंखां आरो बिसोरखौ बिदिनो देहाफ्रा थिख माबा नायनांगौ बिसोरखौ नायनानै जोङो माबायदि सायस्थ बेफोरखौ जोङो नायनानै डक्टरफोरनाव दैथायहरनांगौ देहाफ्रा मोजां नङाबा जोङो बिसोरखौ जाहोनायजोंनो जोङो मोजां खालामनांगौ बिसोर बिसोर जौगालांनो थाखाय गथ'फोरखौ जौगा लांनो थाखाय जोङो बेखौनो सामफ्रामबो फोरोंनाय जायो जोङो आंनि बुंनांगौवा एसेनोसै